हलो जी अभी तक तक रूम का रेन नहीं आया है दो तीन महीना हो गया थोड़ा देखते कहते उनको उपाय करवा देते

जी

जी वो तो है लेकिन कहिएगा थोड़ा हमको भी तो परेशानी हम भी तो आगे कोई काम करते हैं तो अगला को देना पड़ता है ना हमको भी तो उसी पर आशा नहीं है निर्भर रहते हैं जो आएगा तो करेंगे जो नहीं सो

जी ठीक है तो वो है लेकिन कहिएगा थोड़ा एक दो दिन में ही के अन्दर में उससे पहले हो जाएगा तो कहिएगा थोड़ा दे दीजिएगा थोड़ा जरुरी है हमको भी

वो तो है ना तो दो चार दिन त रुके ना दो चार दिन के जगह दो तीन महीना हो गए

जी अच्छा ठीक है तो कहिएगा लेकिन ठीक है किन